السلام علیکم جی میرے کو پہلے کھیتی باڑی کے لئے ٹماٹروں کی بینس اور ہری مرچ کے بینس وغیرہ کے کھا تو آپ کے پاس مل جایئں گے کیا وہ جی یہ ٹماٹر کے بینس جو ہے ہری مرچ کے بینس کیسے کیسے کلو ہیں ڈیڑھ سو روپئے کلو اور ٹماٹروں کے اچھا سو روپئے کلو تو میرے پاس دس اکڑ زمین ہے جیسا مجھے پانچ اکڑ ہری مرچی اگانا ہے اور ایک اکڑ پانچ اکڑ پہ ٹماٹر کے اگانا ہے تو مجھے کتنے کلو لگیں گے یہ تین کلو لگیں گے اچھا تو تین کلو کے پیسے کیا ہوں گے ہری مرچی اور ٹماٹروں کے ساڑھے سات سو اور سر سات کیا ہے میرا پچھلے سال بھی صحیح کھیتی باڑی نہیں ہوئی بارش وغیرہ کی وجہ سے تو میرے اور اب اتنا پیسہ نہیں ہے تو کیا آپ تھوڑا کم کریں گے اس میں ساڑھے چار سو اچھا ٹھیک ہے تو کوالٹی تو اچھی رہے گی نہ سر یہ کھتی باڑی تو اچھی ہوگی نا اچھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ مجھے ایک ایک کلو ہی دے دیجیے گا ٹھیک ہے مگر اچھی کوالیٹی کا ہونا سر کیونکہ پچھلی سال بھی میرا نقصان ہو چکا تھا اور یہ بھی سال ہوا تو میرے کو مشکل ہو جائے گی سر ٹھیک ہے دے دیجیے شکریہ اللہ حافظ